ہمارے پورے برہمانڈ میں ایک ہی ایسا گَرہ ہے جہاں مانو رہتے ہیں لیکن پرتھوی کے علاوہ ایسے چوبیس اور گَرہ ہیں لیکن وہاں کوئی مانو مانو نہیں رہتا لیکن وگیانکوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے ایک گَرہ ایسا ہے جہاں مانو جیون کی سمان سماناؤں نائیں پرتھوی سے بہت بہتر ہیں ان گَرہ کا سوپر ہیبیٹیبل پلانیٹ کہا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے کہ سچ میں وہاں کوئی رہ سکتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پرتھوی پر ہی جیون ہے